साढ़े ग्रांऽ च बिकी जंदियां देस्सी पिपलीं होन पिपलीं बिकदियां देस्सी गुच्छियां बत्हेरियां लगदियां जाड़ैं उ'नें बी अस तुप्पी लेई औन्ने बेचने बड़ा भा होंदा ओह्दा देस्सी बलाह्ड़ियां भट्टे देस्सी सब्जी किश बी ऐ देस्सी कनोह्लियां होंदियां साढ़ै उ'ने बड़ा सुआद होंदा बड़ियां शैल होंदियां बत्हेरियां बिकी जंदियां ते कुन्डियां करी बी आखदे जाड़ कुन्डियां होंदियां दयारैं तुस दयारैं च दिक्खो कन्नै ठंडी ब्हा शैल कन्नै कुन्डियां तुप्पी लेई औन्ने तुस धो उ'ने बड़ा सुआद होंदा उ'ने खाने ई बड़ियां शैल होंदियां ओह् ते देस्सी बलाड़ियां बी बड़ियां शैल होंदियां खाने ई देस्सी कनोह्लियां कद्दू होंदे देस्सी उ'ने बी खन्ने ओह् बी बड़े शैल होंदे बेचने बी अस उ'नें सारा किश सब्जियां बत्हेरियां होंदियां साढ़ै व दिक्खो मेह्नत बड़ी होंदी उ'नें देस्सी कनोह्लियें लाओ फ्ही मेह्नत बड़ी होंदी उ'नें गुड्डो स्येऊ स्येऊ बत्हेरे होंदे स्येऊ बी बेचने अस देस्सी खोड़ होंदे शैल भुर्जे खोड़ हत्थै नै भज्जी जंदे उ'नें ओह् बी बिकी जंदे स्येऊ कोई आलू बखारे होंदे साढ़ै आलू बखारे बेचने नाख नाख बी होंदे उ'नें बी बेचने बत्हेरा किश होंदा साढ़ै इत्त पहाड़ैं च बेचने सारा किश होंदा बत्हेरा